सबेरे छओ बजेसे वहाँ जाइ छिए चिट्ठा लगबै छिए चिट्ठा लगेलाके बाद आदमी एक एक एक करिके बहुत भीड़ हो जाइ छै दस होइ पाँच होइ अइसे करिते करिते दुइ सओ तीन सओ लोक आदमी होइ जाइ छै बहुत भीड़ होलाके बाद छओ बाजि जाइ छै मरीजके देखैते देखैते छओ बाजि जाइ छै छओ बजलाके बाद फेर नम्बर निकलै छिकै आदमी परेशान रहै छिए बेमारी लैके दुख लैके तब डॉकटर बैठै छथिन डॉकटर बैठलाके बाद डॉकटर पुछै छथिन जे हँ कि खबरि छऽ अइसे अइसे जइसे जे जे भी बेमारी छै दुख छै ओ बतबै छिए जे हमरा अइसे जइसे पेटमे दरद करै छै जइसे माथामे दरद करै छिकै जइसे कोइ भी परेशानी छै जइसे गैस बनि जाइ छै जइसे पेन्टिस होइ जाइ छै ई वजहसे जाइ छिए देखलाबैले जतऽ भीड़ रहै छै ओ वजहसे भीड़मे डॉकटर देखै छिकै भीड़ छओ छओ बाजि जाइ छै भीड़ कम हो आदमी कम होते होते तकर बाद तब मरीजके देखै छै डॉकटर तब दवाइ बिरा दै छिकै सुइआ दै छिकै टैबलेट दै छिकै लेटाइके ऑक्सीजन अथी आओर अथीवला देखै छै जे परेशानी छै खून जाँच करै छिकै पेशाब जाँच करै छिकै ईसब जाँच करिके रिपोर्ट निकलै छै तब ओकर बाद दवा बिरा दै छिकै दवा बिरा देलाके बाद फेर मरीज अपन अपन घर आबै छिए तऽ वहाँसे आबै छिए परेशान रहै छिए घरमे तऽ खाना उना तनि मनि खा पीके तकर बाद दवा बिरा खाइ छिए फेर आराम करै छिए ओकरा बाद फेर एक हफ्तामे बोलेलक चाहे जइसे जइसन जे मरीज रहै छै भीड़ रहै छै तऽ ओहिजाँ भरती लऽ लै छिकै ओकरा बादमे फेर अइसे भी डॉकटर जइसे रूपेश भेल सुशील भेल संजय डॉकटर माथा आओर देखै छिकै सुशील डॉकटर पेटके देखै छिकै जइसे गैस उस बनि जाइ छै ओसब सदर हॉस्पिटल जइसे भेल फ्रीमे जकरा रुपा पइसा नहि रहै छै तकलीफ रहै छै तऽ फ्रीमे जाके ऑपरेशन भेल अपेन पेन्टिसके चाहे चाहे पेटमे कोइ भी बेमारी होइ हइ तऽ गरीब लोक रुपा पइसा नहि जुटै छै तऽ ओ सदर हॉस्पिटलमे जाके बेगूसरायमे ऑपरेशन करै लेलक तऽ दवाइ बिरा गरीब लोक जइसे नहि जुटै छै तऽ फ्रीमे ऑपरेशनो करै लेलक सदर हॉस्पिटलमे आओर सबतरिसँ पता उता करिके मोदीवला कार्ड उड लैके आओर जइसे जइसे जकरा रुपा पइसा रहल तऽ ओ अपन प्राइवेटमे करि लेलक वहाँसे जल्दी ठीक भेल जइसे गरीब लोक रहल सदर हॉस्पिटलमे जाके वहाँ भरती होइके ऑपरेशन करै लेलक आओर फेर दवा बिरा लेलक वहाँसे कम कम सोखा होल आदमी परेशानसँ तनि दूर भेल आओर डॉकटर भिरन तऽ गेलाके बाद बहुत समस्या रहै छै परेशान आदमी दुख लैके टेन्शन रहै छै हे भगवान हमर ई दुख तोहेँ एहिलिए डॉकटर तोहेँ दुख हमर दूर करिहो हमर दुखके हरण करिहो डॉकटर दवा बिरा देलाके बाद आदमी दस दिनमे थोड़ा बहुत दुख दूर होइ छै फेर एक बारी नहि गेला एक बारी गेलाके बाद थोड़ा आराम होलाके बाद दस दिनमे होइ छै चाहे एक हफ्तामे बोलबै छै फेर फीस नहि लागै छै दस दिनपर बाद फेर